मैं बी अपने घरे दे बाह्रे बगीचा लाए दा ऐ बड़ा गै सुंदर बगीचा ऐ ओह्दे च गैंदे दे गुट्टे दे कमल कमल दे ते फिर निक्कियां निक्कियां बेलां कोई अंगूरे दि'यां कोई खीरे दि'यां बेलां लाई चुकी दी आं मैं फिर उ'नें गी केह् करनी आं फिर जिल्लै बधी जंदियां बिच्च घाऽ उग्गी जंदा फिर अस उ'नें घा' पुट्टने होर गैंती गैंती कन्नै उस्सी गै गोड्डी बाड्डी बी गोड्डी करने उस्सी नमां खाद पान्ने फिर अस दराटी कन्नै निक्का निक्का घाऽ होऐ जेह्ड़ा ओह् बगीचे च ओह् दराटी कन्नै बड्ढी ओड़ने ते शैल मेरे शैल फुल्ल खिड़ी जंदे उ'ऐ फुल्ल लेइयै ते अस अपने भगवाने गी बी भगवाने गी चढ़ाई ओड़ने ना एह् सानूं कुतै बाह्र जाना पौंदा ना ही कुतै फुल्ल लैन जाना पौंदा निक्कियां निक्कियां सब्जियां रहाई ओड़ो तुस अपने बगीचे च उ'ऐ सब्जियां चार त्रोड़ियै साढ़ा अपना नाश्ता बी बनी चुके इस करियै सानूं अपने घरें च बगीचे लगाना फुल्ल उगाना सब्जियां उगाना उगाना चाहिदा कि सानूं बाह्र जेह्ड़ियां ओह् खाद आह्लियां सब्जियां नेईं नेईं खानियां पौन अस घरे दियां गै सब्जियां लेइयै ते त्रोड़ियै ते खाई लैचै ते अपने साढ़ै स्वस्थ बी ठीक रोऐ ते अपना बचत बी होई जंदी अपनी ते क साढ़ा स्वस्थ बी ठीक रौंह्दा बाह्र टिके आह्लियां सब्जियां ते खाद आह्लियां सब्जियां चलो खाने कोला अस बची सकचै